असांजे कमु करण जी जॻहि याने असांजो दुकानु असांजे दुकान में जेको कोल्ड ड्रिंक जो दुकान हुओ उन में असां जेके असांजा नौकर चाकर हुआ उन्हनि सां असांखे उहे जीअं टाइम ते अचनि ऐं टाइम ते अची करे पंहिंजे कम खे लॻूं उहो असांखे ध्यानु रखिणो पवंदो हुओ उन लाइ उन्हनि सां एॾे तरह सां ॻाल्हाइणु ॿोलाइण थिए जीअं हुननि में काई नाराज़ी न थिए न त कॾहिं कॾहिं माण्हू ज़ौरीअ बि देरि करे अचनि ईअं थी सघे थो तंहिंजे करे उन्हनि सां सुठो रिश्तो रखिणो आहे अहिड़ीअ तरह जीअं असांजो माल ईंदो हुओ त माल जिता ईंदो हुओ त उन्हनि सां बि असांखे सुठे नमूने सां रिश्तो रखिणो पवंदो हुओ जीअं असांखे माल मिलण सां ई उन्हनि खे उन्हनि जे रोकड़ उन्हनि खे मिले उहो बंदोबस्त करिणो पवंदो हुओ कॾहिं कॾहिं थींदो हुओ ईअं जो उन्हनि खे असां उन वक़्तु पैसा न ॾेई सघंदा हुआसीं त आसे पासे मां वठी करे उन्हनि खे ॾियणो पवंदो हुओ जे ईअं न कंदासीं त ॿिए दफ़े असांखे माल मिलण में तकलीफ़ु थींदी हुई तंहिंजे करे उहा असांखे तकलीफ़ु न थिए इन करे उहो बंदोबस्त करिणो पवंदो हुओ